अहाँ जे सब पुछलिए की भारतके किछु लोकप्रिय वैज्ञानिकके छथि तऽ देखल जाए तऽ भारतके लोकप्रिय वैज्ञानिक सब विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम सीवी रमण आर्यभट्ट ई जे दुनिआके सबसँ प्रसिद्ध वैज्ञानिक छै एकरो नाम अल्बर्ट आइंस्टीन छै आओर अहाँ जे पुछलिए कि हमराके कोन कवि सबसँ प्रिय छै तऽ हमराके सबसँ प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम छै ई एकरो छै कि एहि लऽ कऽ बहुत अच्छा नीक कवि छै जाहिसँ की ई अपना बारेमे एक टीचर वैज्ञानिक राष्ट्रके सम्पत्ति एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम अपना पूरा जिन्दगी मेहनत आओर दोसरेके सेवामे लगा देने छलै इसीलिए ई हमराके बहुत यानी कि ई कवि हमराके बहुत अच्छा लगै छै कि लोक दोसराके सेवा करैमे पूरा जिन्दगी निकालि देलकै आओर एक टीचर छलै अब्दुल कलामजी एपीजे अब्दुल कलाम